ہمارے مئو شہر میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے بہت سارے ہاسپٹلس ہیں کلینکس ہیں فارمیسی ہیں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بھی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کووڈ وبائی مرض پھیلا ہُوا تھا اور لوگ اِس مرض سے مرض میں مبتلا تھے اور پریشان حال تھے تو اُس وقت جتنے بی ڈاکٹرز تھے اُن کے جو کلینکس تھیں جو ہسپتال تھے جو کم ہیلتھ سینٹرز تھے وہ سب بہت ہی فعال نظر آئے اور سب نے دِل کھول کر کے لوگوں کی دیکھ بھال کی لوگوں کے صحت کی دیکھ بھال کی